हौवा आरो हिन्जाव न'खराव हौवा आरो हिन्जावनि खामानिया मा मानि ओरैजाय जाहैयो आरो न'खराव जेन'बा हौवा हिन्जाव गोदोयो हौवा हिन्जाव सावरायलायनानै जेन'बा सावरायनायाथ' नङा जेन'बा हिनजावफोरा न'खरनि सामलायनाय न'खर सामलायनाय हौवाफोरा जाहैबाय बाहेरायाव खामानि मावहैनाय खामानि मावनानै जिखिनि माबा खामायनांगौ बिदिनो खामायहैयो जेन'बा हौवाफोरा हौवाफोरनि आलादा एक्स्ट्रा खामानि आरो हिन्जावफोरा हिन्जावफोरनि एक्स्ट्रा खामानिखा आरो बे एक्स्ट्रा खामानिया जाहैबाय हिन्जावफोरा जेन'बा न'खर न'खर साफा खालामनाय सङै खावै हौवाफोरनो जाहोनाय आरो हिन्जावफोर हौवाफोरनि खामनिया जाहैबाय बाहेरायाव खामानि मावहैनाय जेन'बा हौवाफोरनि हिन्जावफोरनि खमानियानो एक्स्ट्रा आरो आलदा आलदा थारमानि हिन्जावफोरा जाहैबाय सङै खावै मावै दाङै जाहोनाय बे खामानिखौ बेयो फालिथारनांगौ आरो हिन्जावफोरा हौवाफोरा जाहैबाय बाहेरायाव खामानि मावहैनाय बे बाहेरायाव खामानि मावहैनाया जाबाय हिन्जावफोरनि खामानिखौ थारमानि हौवाफोरा मावनो मोना आरो खायसे खायसे खामानिखौ आरो जेनोबा संनाय खावनाय बायदिसिनाया हिन्जावफोरनिनो खामानि जेन'बा थोरसि खुरै सुनाय सिला सिबनाय सिला सिबनाय जि जोम सुनाय बेफोरो थारमानि हिन्जावफोरनि खामानिखा आरो हौवाफोरनि खामानिया जाहैबाय बाहेरायाव जेन'बा बिजनेसफोर मावनाय बा हाजिरा खामला मावनाय बेफोरबायदि आरो दाथ' बुहुथ सोलायबायानो थारमानि बिदिनो रानलायनानैसो खामानिखौ मावनांगौ नालाय हिन्जावफोरनि खामानिया हिन्जावफोरनि खामानि हौवाफोरनिया खामानिया हौवाफोरनि खामानि मानो होनोबा हौवाफोरनि खायसे खायसे खामानिखौ हिन्जावफोरा मावनो मोना आरो हिन्जावफोरनि खायसे खायसे खामानिखौ हौवाफ्रा मावनो मोना जेरैहाय जि सुनायफोरन्थ' हौवाफोर मावोब्ला उसुबिदा नुयो ना बा हौवाफोरनि खामानियाव जेन'बा बन सिन्नाय बा हालिवनाय बेफोरखौथ' हिन्जावफ्राथ' मावनोनो मोनखाया नालाय बेफोर बायदि आरो दाथ' आरो बे खामानिफोरा बुहुत सोलायनायबादि मोनो आरो जेन'बा दानि जुगाव माथो हौवाफोरानो जि जोम सुयो थोरसि खुरै सुयो खायसे बायदि न'खरनिया इदि आरो आमफ्राइ आसलथे इदि जानो मोना आरो मानि हिन्जावफोरा हिन्जावफोरनि खामानिखौनो मावनांगौ हौवाफोरा हौवाफोरनि खामानिखौनो मावनांगौ हास्लाबियाव जेन'बा मावनो हानाय खामानिखौ मावस'लायना होनांगौ आरो जेन'बा हाथाव मावथाव थाव खामानिफोरखौसो खायसे खायसे खामानिफोरखौथ' मावनोनो मोना हौवाफोर मावनायखौथ' जों आरो खायसे बायदिया हिन्जावफ्राथ' मावनो हाखायाना आरो उसुबिदाबो इदि आरो जेन'बा इखिनियानो